राजस्थान में मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय साधन है जैसे कि सिनेमा राज मंदिर और यहाँ पर जो नृत्य होता है कठपुतली का नृत्य उसे देखकर भी अपना मनोरंजन करते हैं घूमर नृत्य को भी देखकर अपना मनोरंजन करते हैं